हँ हम खास कऽ कऽ अपन भाय बहिनके प्रति हरदम समर्पण रखैत छियै आ हुनकर जे हमरासँ पैघ छथि हुनका हम सम्मान करैत छियनि जे हमरासँ छोट छथि हुनका हम स्नेह करैत छियनि हम अपन पैघो भायके आदर करै छियनि आ छोटो भायकेँ स्नेह करैत छी आ बहिन जे अछि ओ तऽ दुलारू होइते छै ओ तऽ सभकेँ पसन्द होइ छै ओ तऽ हमर बापेके जखन दुलारू छियै हमर तऽ हेबाके चाही आँय हमर सभ भाय बहिन जतेक भाय बहिन अछि ओ सभ पढ़ल लिखल छथि सभ हमरो जे छोट छथि से हमरा सम्मान करैत छथि आ जे कहै छियनि ताहि आधारपर ओ चलैत छथि चाहे ओ पढ़नाइ लिखनाइ हुए या ओ समाजिक परिप्रेक्ष्यमे कोनो जतय जेनाइ एनाइ हुए यदि हम कहबै हम अपन भायके जे ओ जाथि ओहिठाम मतलब चाहे भोज खाय लए तऽ ओ जेतथि आ यदि कहि देबनि नहि अहाँकेँ पढ़बाक छै अहाँके कतहु नहि जयबाक छै तऽ ओ कतहु नहि जा सकै छथि तहिना पढ़ाइमे अहाँके बारह बजे तक पढ़य पड़त या एगारह बजे तक पढ़य पड़त चाहे रूटीनसँ पढ़य पड़त या आइ कॉलेज जाउ या किनकासँ अथी करियौन या कोनो अतिथि एलथि तऽ हुनका सम्मानमे अहाँकेँ रहबाक चाही तऽ ओ सभगोटए ओ ओही हिसाबसँ करै छथि तहिना हमर बहिन ओहो बहुत अइ ओकरा जेना हम कहै छियै ओहो ओहि हिसाबसँ करैए पढ़ाइ लिखाइमे आ हमर धियापुताके काफी खयाल रखै छै ताहि दुआरे हम हुनका सभसँ प्रसन्न छी अपन छोटो भायसँ आ पैघ भाए तऽ हमर अग्रज छियथि